बुंनो थाङोबा चिरां जिल्लानि जि देहा सावस्रि बेखौ नोजोर होयोब्ला जों गोबां समाव जोङो गभर्नमेन्ट बिथिङाव नोजोर होयोबा जोङो जेरै जोंनो नांगौबायदि देहा फाहामथाय बे राहाखौ जों नुनो मोना जेरै जोंहा साखाथियावनो दङ जोहोलाव सोमब्ला हस्पिटाल दा बेयाव गोबां माखासे नांगौ बायदि इनस्ट्रुमेन्टफोर दंबाबो मोजां डक्ट'रनि सुबिदा जों नुनो मोना नांगौबायदि डक्ट'रनि सुबिदा जों नुनो मोनाखै आरो जोंनि गामि ओनसोलाव डिसपेन्सारिफोराव नोजोर होयोब्ला जोङो जेरैबायदि डक्ट'र नांगौ बेबायदि सुबिदा जों नुनो मोना आरो डक्ट'रा साफा सानै थाब्लाबो माखासे समाव मुलिनि बेब'स्था बे मोजां राहा खुंनो मोना दा गुबुन फारसेथिं जोङो प्राइभेट हस्पिटाफोर दङ साखाथियावनो बङाइगावआव आगरवाला आरो लवार आसाम सेन आग'स्टिन दा बैफोराव थांनानै जोंनि गामिनि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरा फाहामथाय लाहैनांगौआबो खुब माने असुबिदा मानो होननानै बुङोबा लवार आसाम बैफोर प्राइभेट हस्पिटालाव सहैनाय लोगो लोगो रांखावरिनि बाथ्रा सफैयो दा बेयाव जोंनि गामिनि गोबां सुबुंफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगौ जायो आरो माब्लाबा गिदिर बेमार आजारफोर जायोब्ला जे प्राइभेट हस्पिटालाव सहैनो हायिआव जों जिउ खहा जानायबो नुनो मोनो दा बे बिथिंजों नोजोर होयोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलनि जि गभर्नमेन्ट हस्पिटालफोरा मोजां सुबिदानि राहा खालामनाय जानांसिगोन बेखौ नोजोर होजायो दा जोंनि साहा ओनसोल गोग्लैसोनाय बेंटल हालाम सान्तिपुर हालाम बै ओनसोलफोराव दासिम मोजां डक्ट'रनि सुबिदा गैया गमामायै बुंनो थाङोबा सान्तिपुर हालामाव मोनसे डिसपेन्सारि दङ बेयाव डक्ट'रा दङ सासे फैयो नाथाय आप एन्ड डाउन खालामो बेयाव स्थायि थानाय डक्ट'र मोनाखै दा बेयाव जोंनि रायजो राजाफोरा गोबां जेंना जायो आरो गुबुन फारसेथिं बङाइगावसिम देहा फाहामनो लाबोनांगौब्ला सिरियास बेमारबा जोंहा गोबां जेंना नुजाथियो दा बेनिखायनो दा जोंनि बेवहाय देहा फाहामथायनि सुबिदाखौ जेरैबायदि नांगौ बेबायदि गभर्नमेन्ट बिथिंनिफ्राय थाम थिम खालामनानै होनायखौ नुनो मोनाखै आरो गुबुन फारसेथिं जोङो प्राइभेट हस्पिटालफोराव थाङोब्लाबो रांखावरि गोनांफोराल' थांनो हागोन बा हायो आरो गुबुन गोरिब गुन्द्राफ्रा गामिनि सुबुंफोरा बेयाव रां खरसा खालामहैनो हाया बेयावनो गोबां जोङो जोंनि गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरा जिउ खहा जानाङो दा बे बिथिङाव जोङो गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय नोजोर होयोब्ला खुब मोजां दा बिदिनो गोबां जोंनि गामियारि हस्पिटालफोराव गोबां माखासे हाबा मावबावनांगौ जे गामिनि सुबुंफोरनो साखोन सिखोन थानायनि राहा माबोरै साखोन सिखोन थानांगौ बेमार आजारनिफ्राय बोरै रैखा खालामनांगौ बेनि माखासे माने एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौ बेयो खुब गोनां मानो होननानै बुङोबा गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरा माबोरैबा जोङो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो हागोन बेनि सायाव गोथौ गियान गैया दा बेखौ गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय गामि गामि थांनानै एवारनेस होयोब्ला आरो जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन बेखौ आसा खालामजायो दा बेनि अनगायैबो जि मुलिनि बेब'स्था बे मुलिनि बेब'स्थाखौ मोजां खालामनो हानाय जानांगौ आरो गामि ओनसोलावबो जि प्रेगनेन्ट पेसेन्टखौ सिजारिन खालामनो हानाय आरो बेयावनो जायगायावनो डिलिभारि खालामनो हानाय बे बेब'स्थाखौ लायोबा मोजां जायो मानो होननानै बुङोबा हरखाबै सिरियास जायोब्ला बङाइगावसिम लानांगौआ खुब माने प्रब्लेम जायो दा बे खौ नोजोर होयो दा बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलाव देहा फाहामथायनि सुबिदा बेखौ नांगौ बायदि नुनो मोनाखै बेखौ आङो आंनि गोसोनिफ्राय मोन्दांनो हादों